जय झूलेलाल नचण सां नचण टपण सां माण्हू ॾाढो मस्तु ऐं चुस्त रहंदो आहे इआ ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे की नचण सां माण्हूअ खे स्वस्थ्य रहण में मदद मिलंदी आहे उहो कीअं छोकि माण्हू जेॾीमहिल गाना ॿुधंदो आहे म्यूज़िक ॿुधंदो आहे तेॾीमहिल पांजी दुख परेशानी ऐं चिंताऊं विसरी वेंदो आहे जंहिंजे करे विज्ञान बि इओ साबितु कयो आहे त नचण सां पेरनि जो एक्यूप्रेशर थींदो आहे ऐं असांजी बॉडी में अहिड़ा हार्मोन्स पैदा थींदा आहिनि जेके असांजी खुशियूं वधाईंदा आहिनि ऐं अहिड़ा सेल्स खे जन्म ॾींदा आहिनि माण्हू नचण सां मस्तु ऐं चुस्त रहंदो आहे नचण टपण सां पंहिंजियूं सॼियूं दुख परेशानी विसरी वेंदो आहे ऐं गाना जो ऊहे ॿुधंदा आहिनि उनमें हुननि खे खुशीअ जो अनुभव थींदो आहे